बर' रावनि जारिमिना जाहैबाय गोदोनि मोनसे बर' हारिनि मोनसे गोनांथार जारिमिन मानो होननानै बुङोब्ला गोदो हायो बर' राजाफोरा गोबांथार मानि रायजो खुंबोदोंमोन गोबांथार गावनि माने बर' रायजोखौहाय सामलायनो थाखाय हाय गोबांथार माने दावहाफोरबो नांबोदोंमोन आरो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव हाय गोबांथार बिर जोहोलाव बिर जोहोलावजोफोरबो दंमोन बिसोरो गावनि बर' हारिखौ हाय माने गोजौआव दिखोनो माने गावनि बर' हारिखौ हाय माने बासायनो थाखाय हाय गोबांथार गंगार बायदिफोरजों हाय माने दावहा नांदोंमोन आरो बिसोरो माने बिसोरो बर'नि बिर जोहोलावफोरा गोबांथार गोहो गोरा जोहोलावमोन आरो बिसोरो गोबांथार दावहा नांनानै होबथाबोनोबो हादोंमोन आरो बर' रायजोनि माने गोदोहाय बर'नि राजाफ्रा गोबांथार दावहा नांबोनानै हाय गाव गावनि हारि माने बर' हारिखौ हाय माने फोथांबोदोंमोन आरो दा बे बेयो गोदोनि बर' रायजोफोरा जेरैहाय माने रायजो खुंबोदोंमोन दा बेयो समजों लोगोसे गोबांथार सोलायबोबाय आरो दा गोदान गोदान जोब आरो नुनो मोनबाय आरो दा बर' रायजोआबो बर'फोराबो माने दावखौबाय गावनि हारिखौ सिनायथि होनो होनाय जाबाय आरो दा बर'फोराबो माने गाव गावनि हारिखौ हाय माने देखायनो हानाय गाव गावनि माने हारिनि द्रेस बेफोरखौबो देखायनो हानाय जाबाय आरो दा बर'आ बर'आ बर' रायजोआबो माने गुबुन हारिफोरनि हारिफोर बायदि जेरैहाय गुबुन हारिफ्रा दावखोदों बेबायदिनो बर' हारियाबो दायो दावखोलांबाय दायो गोदोहाय बर' राजाफोरा जेरैहाय रायजो खुंदोंमोन बिसोरनि नेरसोनथि महरैनो जों दा दायो बे बर' राजाफोरनि हिसाबै हाय माने आरज गाबो आरो बे बर' बिर जोहोलाव दैमालु सिखोना बिरगोस्रि जोहोलावजो बिसोरनि थाखायनो जों दायो माने बिसोरो जेरैहाय बर' रायजोफोरखौ हाय दैदेन बोदोंमोन दस्रा हारिजों हाय गुबुन हारिफोरजों दावहा नांनानै गावनि बर' हारिखौहाय बाहायबोदोंमोन दा बिसोरखौ हायनो जों नेरसोनथि महरै हाय बिसोरनि थाखाय हाय मान बावो